समुद्रसँ या नदीसँ माछ पकड़बाक लेल विभिन्न तरहक व्यवस्था छै जाहिमे जालसँ फेर तियाइर लगा कऽ या फेर बंसी होइ छै विभिन्न तरहक आइ काल्हि इलेक्ट्रिक जाल सेहो अबैए जे समुद्रमे छोड़ि देल जाइत अछि आओर ओइमे बहुत रास माछ पकड़ि लै छै आओर समुद्रमे माछ पकड़लाक बाद ओकरा मार्केटमे बजारमे बेचैके लेल अबै छै जतऽ पैघ पैघ व्यापारी छोट छोट व्यापारीके दै छियै आओर छोट छोट व्यापारी फेर खुदरा व्यापारीके माछ दैत छियै आओर व्यापारी सब अपन माछ काटि कऽ बेचैत अइ हमरा सबके लगमे झंझारपुर मधुबनी आओर दरभङ्गा मुख्य माछक बजार अइ जइमे दरभङ्गामे विस्तृत स्तरपर माछक जे छै व्यापर होइत छै जतऽ बहुत दूर दूरसँ माछ अबैत अइ तै मे कुशेश्वर स्थान आओर कचर कोशी कमला विभिन्न नदीसँ माछके मारिके आओर ओतऽ उपलब्ध हय छै जतऽ माछक बहुत बड़का बजार लगैत छै आओर ओतऽ जा कऽ माछ लोक खरिदै यऽ आओर शादी बियाहमे सेहो एखन बेसी माछक जरुरत पड़ै छै तऽ हमसब ओइठामसं दरभङ्गा बजारसँ जा कऽ माछ अनै छी आओर ओकर उपयोग करै छी समुद्रमे जे मछली होइत छै माछ होइत छै से समुद्री माछ हमसब कम मिथिलाञ्चलमे उपयोग करै छी हमसब देशी नस्लके जे माछ छै तकर उपयोग बेसीसँ बेसी करै छी